हॅलो ओके ओके

ओके जी कोंकणी जी भाशा आसा पळय ती गोवन ओरिजीन म्हटल्यार ती फक्त गोंयान उलयता एण्ड इट इज स्टार्टींग फ्रोम पेडण्यां पेडणे ते काणकोण म्हटल्यार डिफरंट डायलेक्टसान कोंकणी उलयतात डायलेक्टस एज इन आनी एक्संटय डिफरंट आसा तुमी जर कोंकणी जी मागीर आमगे कितें म्हणटा रिलीजन आमकां डिवायड करूंन लेंग्वेज डिवायड जाता म्हटल्यार बामणाची एक कोंकणी जाता मागीर जे भंडारी समाज आसा तांची एक कोंकणी जाता मागीर बाकीचे जे क्षत्रीय मराठा आसा तांची एक डिफरंट कोंकणी जाता म्हळ्यार जाल्यार एक ते गोमंतक क्षत्रीय मराठा आसत तांगेली वेगळी जाता अशी करूंन आमगेली जी कोंकणी जी आसा तेचो एक्सेंट डिफरंट जायत रावता पूण जो डायलेक्ट जो आसा पळय तो सेम कों कोंकणीचो जो हें आसा पळय कितें म्हणटा तो डायलेक्ट जो आसा पळय तो आमी हातूंतल्यान हें केला उर्दू डिरायव केला खूब कमी लोकांक हाचे इनफोर्मेशन आसा बट आय थिंक फ्रोम उर्दू वी हेव ओरिजीनेटेड अवर लेंग्वेज कोंकणी हो अलसो अलसो हो कोंकणीचो ओरिजीन जावन आसा तातूंत भितर गोंय ही दिल्लन जाती फक्त गोंयान उलयता भायर उलय भायर जी लेंग्वेज जी चालू आसा आमगे नेशनल लेंग्वेज ती हिंदी हिंदीतल्यान जो आमी देवनागरी लिपयेंन जी बरयतात पळय ती कोंकणी

समज तुका कोंकणीच्या बद्दल डेटा काडपाक जायो न्ही जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तुका तें रियल लोकां कडेन सर्वेज करचे पडटले जे कोंकणी रायटर्स आसा कोंकणी पोयट्स आसा आनीक मेन म्हटल्यार जे कोंकणी खातीर झगडिल्ले एक्टीविस्ट जे आसा लेंग्वेज एक्टीविस्ट तांचे कडेन तुका पयली एक भेट करची पडटली उलोवचें पडटलें सर्वे करचे पडटलें हातूंतल्यान तुका डेटा एक्युमिलेट जातलो हे डेटांतल्यान मागीर तुका रायट इनफोर्मेशन मेळटलें